میرا سب سے قابل فخر کارنامہ میں نے دسویں جماعت میں اول پوزیشن حاصل کر کے میرے والد محترم کا نام اسکول میں اور میرے خاندان کا نام اسکول میں روشن کیا میرے والد محترم کی عزت اور بڑھ گئی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے میرے والد محترم کا نام اونچا ہوا